हा भाउ ॿुधायो अच्छा अच्छा छा तकलीफ़ आहे भाउ हुन में ॿुधायो

हा उहो त ठही वेंदो अच्छा जी ॿियो छा तकलीफ़ आहे हुन में तव्हां आख़िरी सर्विसिंग कॾहिं कराई हुई गाॾीअ जी हल भाउ छा था चओ अच्छा अच्छा अचो पोइ गाॾी खणी करे अचो गैरेज ते हा हा कॾहिं बि अचो ॿियो कुझु तकलीफ़ आहे गाॾीअ में अच्छा हिकु ॿ ॾींहं त लॻंदा हिन प्रॉब्लम खे त भाउ पंचरु हूंदो न उहो त उहो हाणे ॾिसूं था हुन खे खोले करे पोइ मां ॿुधाए थो सघां अच्छा त हुन जो बि कुझु इलाजु कयूं था तव्हां खणी अचो गाॾी साईं हाणे गाॾी ॾिसणी पवंदी न पहिरों हा पर किथे किथे लीकेज आ छा छा तकलीफ़ आ उहो ॾिसी करे ख़बर पवंदी इएं हुन खां पोइ ई मां तव्हांखे ॿुधाए सघंदुमि हा तव्हां खणी अचो मां सॼी सर्विसिंग करे थो ॾियांव तव्हांखे अदांजो हाणे हिन तकलीफ़नि के त वीह हज़ार ताईं लॻंदो सभु पुरजा वुरजा नया लॻाईंदुमि हा भाउ पकु पकु बेफ़िकर रहियो हा दुकानु हिते हॉल मैदान ते

न त भाउ अचो कॾहिं बि ठीकु आहे भाउ जल्दी अचिजो हाली